ہندوستان میں عام طور پر بس کار ٹرین وغیرہ سے سفر کیا جاتا ہے حالانکہ پچھلے زمانہ میں کچھ سالوں پہلے بیل گاڑی سے بھی سفر کیا جاتا تھا لیکن اب وہ اتنا عام نہیں رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کے آگے بڑھتے ہوئے زمانے میں ہمارا سفر آسان ہوتا جا رہا ہے اور ایروپلین سے بھی سفر کرنا کافی آسان ہوگیا ہے لیکن اس سفر میں ہمیں کچھ دقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے جس سے ہمیں ہمار جس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ٹرین میں گندگی ہوتی ہے جوکہ ہماری ہیلتھ کے لیے خراب ہے اور ٹرین کا کھانا بھی اتنا ہیلدی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں خاص طورپر دھیان دینا چاہیے اور ٹرین بس سبھی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ ہماری ہیلتھ اچھی بنی رہے اور ٹرین لیٹ ہونے کا جو ریزن ہے اس پہ بھی ریلویز کو خاص دھیان دینا چاہیے